हमरा सबके सुपौल जिला मे पानिके सुविधा ढेरीके यऽ ओहिमे कोनो कमी नहि यऽ आ तालाब सब यऽ नदी यऽ ओहिमे पानि सब जाइत रहै छै हम सभ खेती बारी बड्ड सुन्दर सऽ करै छी धान गेंहूँ सब उपजाबै छी बड़ा सुन्दर सऽ अऽ दू टा बहाली भेलेहै कचरा साफ करयबला ओहो सबकऽ कचरो साफ करेए डिब्बा मऽ हमसभ गन्दा दयऽ देछिये जे कचरा रहै छै सऽ आबि कऽ अपन लय जाइ छै साफ सफाई करैत रहै छै गन्दा फन्दा नहि रहैए सब बड्ड सुन्दर सऽ रहै छी